सर मेरा वॉलेट यहाँ कहीं खो गया है जी सर मेरा मोबाइल मतलब कि कल रात को खो गया था मतलब दरभंगा में जी सर रिपॉर्ट लिखिए मतलब मेरा मतलब रात को हम सोए थे दरभंगा में कल

जी सर मोबाइल नंबर मेरा लिखिए डबल सेवेन वन एट

फ़ोर जीरो सिक्स ऐट मेरे घर से जो आठ राज्य ज़िला मुज़फ़्फ़रपुर बिहार राज्य ज़िला

दरभंगा में खोया था गए थे काम से दीदी यहाँ यही रात को मतलब नौ दस बजे के आस पास जी जी शायद साढ़े दस पर साढ़े दस बजे शाम को

जी जी हमारे पास उससे पहले फोन था नहीं नहीं बाज़ू में कोई नहीं सोया था मतलब रूम को लॉक नहीं किए थे रूम मतलब खुला ही छूट गया था नहीं नहीं नहीं नहीं शक नहीं है साथ थे दीदी का लड़का था उसी के साथ थे

हमारे साथ दीदी का लड़का था वो लड़का हमारे साथ लम सम ग्यारह बजे तक था

रात तक था ठीक है सर हम दस मिनट बाद बात करते हैं